मुझे हिंदी विषय काफी अच्छा लगता है मुझे उसे पढ़ना इसीलिए पसंद है क्योंकि उसके अध्यापी काफी अच्छे हैं वो हमें रोज़ नई नई कविताएँ सुनाते हैं हिंदी में और हम सभी मित्र अच्छे से एक जगह बैठकर हिंदी पढ़ते हैं हिंदी काफी अच्छी भाषा है उसे बोलने में काफी सरलता होती है और उसे काफी अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है